जब हम किसी चीज का गाने का प्रदर्शन करते हैं मतलब हमें कहीं गाना होता है तो उसके पहले हम कुछ व्यायाम करके मन को मुख्य रूप से शांत कर लेते एकदम शांत और कुछ ऐसे व्यायाम हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा गाने से पहले लाभ करते अगर हम एक गला में कुछ खराबी है तो हम गर्म पानी का उपयोग करते हैं जिससे हमारे गला खुल जाता है और अच्छे से हम अब तक जो है गाने का प्रदर्शन कर पाते है गाना एक कला है और जब हम सिंगिंग का कोर्स करते हैं तो हमें वहाँ पे हर चीज बता दिया जाता है कि किस तरीके से गाना है और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन सा व्यायाम करना है और हमें क्या खाना है की जिससे हमारी आवाज सुरीली निकले और हमें गाने में प्रॉब्लम ना हो तो उस नुस्के का और उस चीज़ को हम लोग सीख के और उस चीज़ें जिस मतलब वो सब में जो जो चीज़ें हमें सिखाई जाती है वो हम लोग उपयोग करके जो हम कहीं भी गायन का कला का प्रदर्शन मुख्य रूप से जो है करते हैं और हम गाते समय अपने जो शरीर का है वो और बूं का जो एक्सप्रेसन है वो बहुत ही अच्छा दिखाने का कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों को हमें देखते हैं और लोग हमें सुनते भी हैं तो ये सब चीज़ें में हमें लोग गाने से पहले गाने के प्रदर्शन के पहले और गाने का शोभा बढ़ाने के लिए ये सब कार्य जो हम लोग करते हैं